हाँ यहाँ जो है ना नमस्कार नमस्कार यहाँ जो हैं यहाँ जो है कोई जातीयता एकर यह नहीं है पहले जो चल रहा था जो ये डोम है चमार है मुसलमान है हिन्दू है ब्राह्मण है राजपूत है अब उ सब भा भवना नहीं है सब एक मिलकर रह रहा है और विकास के और सबका लक्ष्य यही रहा किसी तरह विकास हो नहीं विद्यालय में भी पढ़ाई ठीक ढंग से हो रही है और सब जो है शिक्षा मंत्री पूरा टाइट किए हुए हैं सब जा रहा है सब सब किसी में भेदभाव नहीं है किसी ज जीति के अनुसार कोई भेदभाव नहीं है सब आराम से हाँ पहले था अब नहीं अब तो जंगल राज ख़त्म हो बन गया हो रहा है अब जातिवाद नहीं है सब एक दम मिले हैं सब ले मुहर्रम हुआ ईद हुआ दशहरा हुआ सब सब मिलकर अभी तो हिन्दू मुसलमान हाँ सब मना रहे हैं सब हिन्दू मुसलमान मिलकर सब पर्व त्यौहार कई तरह के हाँ कोई भेदभाव नहीं लोग अच्छे से हैं हाँ अब नहीं है नहीं सब एक हम लोग एक हैं किसी में कोई भेदभाव नहीं है जातिवाद जातिवाद सब उठ गया है लोग सुख शांति से हैं कोई तरह से हम लोग को दिक़्क़त नहीं हो रही है आइए घूम फिरकर जाइए यहाँ हाँ सांत है रास्ता घाट भी अच्छा बन गया है हाँ मार्केट भी अच्छा हाँ सब कुछ सस्ता मिलता है मार्केट भी है देहात में अच्छी तरक़्क़ी पर है

हाँ ठीक है व्यवस्था अच्छी है कोई तरह का दिक़्क़त नहीं है पढ़ाई लिखाई भी विद्यालय में ठीक चल रही टाइम टेबुल कोई नहीं देता वग़ैरह बहुत खुल गया है कोचीनों की भी सुविधा है और और कोई दिक़्क़त नहीं हाँ पहले जैसा था ना उस तरह का नहीं रहा

हाँ हाँ

नहीं रहा सब एक साथ एक पर्व त्यौहार में शादी विवाह या कोई फंगक्शन में सब एक साथ बैठकर हैं में डोम चमार कोई फ़र्क़ नहीं रहा सब एक दम राम राज्य

यही तो तरक़्क़ी का साधन है जहाँ हम आप आपसी भेदभाव रहेगा वहाँ प्रोग्रेस नहीं हो सकता है और यहाँ कोई सब चीज़ नहीं है यहाँ अब बिहार एक दम विकास की और मधेपुरा ज़िला और तरक़्क़ी की और हम लोग मधेपुरा के हैं यहाँ बहुत सुखी य रहें यहाँ का उसका